السّلام علیکم جی شائنا ٹیلر سے بات کر رہی ہیں جی جی جی آپ شاید پہچان گئی ہوں مجھے میں مُنتہا بات کر رہی ہوں ایکچولی دو ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے بیٹے کا ایک یونیفام آپ کو صحیح ہونے کے لیے سِلنے کے لیے دیا تھا جی جی آپ آپ جی جی جی دو ہفتے پہلے جو ہے ایسا ہوگا پندرہ اکتوبر کو آپ دیکھیں گی ریسیپٹ کا نمبر ہوگا ٹو سکس ٹو ون ریسیپٹ ہوگی آپ کے آس پاس ہی ہوگی ٹو سکس ٹو ون ریسیپٹ کا نمبر ہوگا جی جی جی جی جو جو وائٹ کلر کی شرٹ تھی اور بلو کلر کا اُس کا ٹراؤزر تھا جی جی ذرا آپ اچھا اچھا اچھا اچھا بڑی مہربانی چونکہ اب اِن کے دو کل سے ہی اسکول کھل جائیں گے تو پھر پھر پریشانی ہو جائے گی مجھے تو اچھا میں نے اُس میں شرٹ میں نا آپ سے دو انچ مونڈھا صحیح کرنے کے لیے بولا تھا تو وہ آپ نے ٹھیک کر دیا ہے نا اچھا اچھا اور آپ میں نا اُس میں یہ بھی کہا تھا کہ دونوں طرف سے سِلائی ڈبل دینی ہے کیونکہ وہ کبھی کبھی ٹائٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ کھول کر صحیح ہو جاتا ہے پھر اچھا اچھا اچھا جی جی جی شُکریہ تو آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ میں کس وقت آ کے لے سکتی ہوں اگر شام میں آ سکتی ہوں کیونکہ کل اُنہیں صُبح جانا ہے اسکول وہ پہن کر اور تو آپ مجھے جی اچھا اچھا تو پھر ایسا کروں گی نا میں شام آ جاؤں گی آٹھ بجے اور آپ کی ریسیپٹ لے آؤں گی آپ کی بہن سے لے لوں گی ارے تو اُس میں ایک چیز آپ اور کر دیجیے گا کہ ٹائی میں نے آپ سے بولا تھا وہ رہ گئی تھی اُن کی تو آپ پلیز وہ ٹائی بھی اُس میں ایڈ کروا دیجیے گا نہیں تو وہ پھر پریشانی ہو جائے گی جی جی جی پلیز بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ارینج کریں گی کیونکہ وہ پھر پراپر یونیفارم جائے گا نا فسٹ ڈے ہے تو نہیں تو امپریشن خراب پڑتا ہے جی تو ٹھیک جی جی ٹھیک ہے میں اِنشاء اللہ پھر پیمنٹ بھی آپ کو شام میں کرتی ہوں آدھا اور میں آٹھ بجے آ جاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے السّلام علیکم نہیں نہیں نہیں بس جزاک اللہ جزاک اللہ السّلام علیکم